जोंनि हारिमुआरि फोरबोआनो जाहैबाय बैसागु बैसागुखौ जोङो बैसाग मासआव फालियो बैसागु माने गोदान बोसोर जों बर'फ्रा गोदान बोसोरखौ न'खराव फुजा होनानै बरायो गोदान बोसोरनि बावनो गिदिरफोरनि मान ब्लेसिंस लायो ओमफाय गामिआव बिदिनो ज' ज' रंजायो उन्दै गिदिर सेंग्रा सिख्ला न'खर न'खर मोसायो रंजायो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बैसागुनि प्रग्राम लायो जेराव मोसायो गान खनो गेलेयो जायो लोङो बेफोरनोसै